भारत जो अ मुसाफ़िरी जो सिस्टम ठीकु आहे न वधीक सुठो आहे न वधीक ख़राबु आहे अ बस ठीकु आहे ऐं ॿियो माण्हुनि के इतां खां उते वञण जे लाइ हवाई जहाज जो इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं ॻाडी जो कार जो बस ट्रैनियूं हीअ सभु जो इस्तेमालु कंदा आहिनि माण्हू ऐं ट्रेव मुसाफ़िरी करण जे टाइम जामु तकलीफ़ूं बि ईंदियूं आहिनि माण्हुनि खे जीअं त जीअं हवाई जहाज में माण्हू सफ़रु कंदा आहिनि त उनखे अ कोहरो लॻी वेंदो आहे त उनजे करे पोइ कॾहिं अ फ्ल हवाई जहाज कॾहिं लेट थी वेंदो आहे देरी थी वेंदी आहे कॾहिं कॾहिं त उनमें बि माण्हुनि खे पोइ इंतज़ारु करिणो पवंदो आहे ऐं ट्रैनियुनि में वञनि त उनमें बि प्लेटफार्म ते कॾहिं कॾहिं एक्सीडेंट थियनि था कॾहिं छा थो थिए उनजे करे बि माण्हुनि खे थोरो अ टाइम लॻंदो आहे कॾहिं फ्लाईट कॾहिं ट्रैन देरी थी थी वञे त उनमें बि माण्हुनि खे विहणो पवंदो आहे प्लेटफार्म ते जामु जामु देरि त उहा बि हिकु तकलीफ़ु आहे ॿियो अ माण्हुन खे अ सुधारु थियणु खपे इहो सिग्नल जो मतलबु सिस्टम आहे हुनजो सुठी तरह करणु खपे न त जामु एक्सीडेंट थियनि था ऐं ट ट्रैन जामु कैंसिल बि थी वेंदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं त उ बि सुधारु थियणु खपे कि टाइम ते सभु हुजे जीअं माण्हुनि खे तकलीफ़ु न थिए जीअं माण्हुनि जो जानु ऐं माल जी रक्षा थिए मतलबु जीअं तकलीफ़ु न थिए उहो सभु सुधारु करणु खपे न त घणाई माण्हुनि जो एक्सीडेंट में माण्हू जान गंवाईंदा आहिन पंहिंजी घणनि जा सामान गुम थी वेंदा आहिनि सभु मतलबु माण्हुनि जा क़ीमती सामानु हूंदा आहिनि उहे गुमु थी वेंदा आहिनि माण्हू कोई कोई केतिरा माण्हू त अ मतलबु उनखे मौत जो सामनो करिणो पवंदो आहे जामु तकलीफ़ूं थीदियूं आहिनि